ہاں موبائل کا بہت استعمال ہوا لاک ڈاؤن میں لاک ڈاؤن میں بچہ لوگ سو سی آنا برا کوئی باہر نہیں جاتا تھا گھر میں اپنا پڑھتے تھے لکھتے تھے بچے سب کو پڑھاتے تھے لکھاتے تھے سکھ چین سے اپنا کام روز آر کرتے تھے بیٹھے تھے کہاں جاتا لاک ڈاؤن میں سگڑے بند تھا لگا ہوا تھا کرفیو کہیں پر نہیں جا سکتے تھے اپنے گھر ہی میں اپنا سب آدمی کھاتے تھے پیتے تھے رکھتے تھے کہیں پر ڈاکٹر حکیم تک نہیں کہیں جاتے تھے کرونا میں سکری پکڑ تھا کہیں پر جانے نہیں دیتے تھے کسی کو من خراب ہوئے کہیں پر نہیں جاتے تھے اپنا گھر ہی میں رہتے تھے کھاتے تھے پیتے تھے بال بچہ ساتھ اپنا رہتے تھے کرونا میں کہیں پر نہیں جاتے تھے ہونا کرونا میں کہیں پر نہیں جاتے تھے اپنا گھر دوار میں رہتے تھے کھاتے تھے پیتے تھے کہیں نہیں جاتے تھے بہت خالی موبائل سے کمپیوٹر سے سب چیز کرتے تھے وہی آفس کا کرتے تھے سب چیز کرتے تھے موبائل ہی سے کمپیوٹر سے کرتے تھے کوئی نہیں گھر سے کہیں جاتے تھے بچہ لوگ کو پڑھاتے تھے لکھاتے سب چیز کرتے تھے گھر ہی پر تھے سب آدمی کہاں تھے کرونا میں کہیں نہیں جا سکتے تھےسگڑے پکڑ تھا سب وہ کرونا جانچ کرنے لگتے تھا